औ मा खबर आङो बाजाराव ओइ मैगंआ एसे द्लाम दं मोनथाम मोनब्रैसो ओ थै फोरलाखौथ' आंङो साटि थाखा फानो भिनदिआबो साटि थाखा बेनिफ्राय खुमब्रा दं बेनिफ्राय बानलु दं बिदिनो बे जोगोनारफ्रा माबा खुमब्राफ्रा एसे दाम खम आरो बानलुआ हयले दाम गोसा दे बानलुआ दा बानलुआ दा सुत्तुर आसि थाखा फवा फवायाव औ दा भिनदि आ साटि थाखा फोरला आबो साथि थाखा फथल आबो एकस' बिसा थाखा फथला

आङो बाजाराव

भिनदि फ्राबो साथि थाखा केजिआव फोरलायाबो साथि थाखा आं दा बाजाराव लांगोन है बोथोरा गाज्रि ना अखा हानानै मैगं थाइगंफ्रानो थैलाजोबबाय दा बियावहाय दामा बारायबाय औ एसे मोनसिगोन नख'रफोरखौ बेजोंनो एसे खांनो हासिगोन हो ओमफ्राय नोंलाय दा मा मा मावो औ औ दे है अखायानो मैगं थाइगंफोरखौ बुथारलाजोबबाय मैथाबो गैला दस्रा मैगंफ्राबो गैला बे लेस्राफोरखौबो दाख्लि फाननो मोनबाय एसे द्लामनो

लेस्राखौ बुजियो खुमब्रा फिथाय औ औ औ

मैथ्रु दंना गैयालै मैथ्रु मैथ्रु गैयालै आंनाव दंङ'बा लायनांगौलै

र' आं सानथामसो उनाव थांगोन दे औ दे जासिगोनदां